जोंनि चिरां जिल्लायावबो आथिखालाव गोबां दारिमिनारि दंसै जेरैहाय दालिगावआव अवेल रिफाइनारी दं बेबायदिनो जोंनि चिरां जिल्लायावबो गोबां रोखोमै जौगाबोबाय बेबादि जोंनि ओनसोलाव रिफाइनारीआव गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय खामानिफोर मावनानै जानो हायो गोबां मानसिफोरा बे दारिमिनफोरनि गेजेरजों खामानि मावनानै न'खर खांगासिनो दं बे दारिमिनफोरा जोंनि ओनसोलाव जौगानायजों लोगोसे गोग्गानायबो लाबोदों बयजोंबो मिथिजानानै बेजों लोगोसेबो माखासे फिसा फिसा जोंनि ओनसोलाव दारिमिन दं